नमस्कार मछली कोन कोन कोन कोन भा मछली होइ छै मछलीके नाम बतैऔ ने कोन कोन नाम मछली होइ छै से कहै छी हँ रुपचन नहि हय रुपचन रूपचन चिकनसे हए चीकनसब

मछलीके भाव पुछियौन कने बतैयो झीङ्गा केना कहलियै आओर अथी रुपचन जातर अहाँके टेन्शन हय आओर अथी चीकन चीकन चीकन म मीट आओर मीट रूपचन देथिन कत्ते चिकनके अथी लेनऽ माँस रुपचन अथीके नाम एक दियौ हँ तऽ उ नैनी भऽ सकै हय माँछके फेर बनेबै तऽ

चाहे रुपचने देखतियै आर लऽ कऽ बना कए

हँ

रुपचने लअ लै छियै अहाँके आवाज कम अइ दू बजे तक हँ ओइसँ पहिले नहि कल्हे दू बजेके बाद